हाँ हेलो हाँ बोलिए हाँ हाँ बहूत जोर बाढ़ आया था ई ये हम लोग का है न क्षेत्र जो है न मधेपुरा मधेपुरा हुआ सहरसा हुआ ये सब निचला इलाके में पड़ता है न तो यहाँ है न बाढ़ है न आते ही रहेता है दो हज़ार आठ का जो बाढ़ था न बहुत ही भयंकर बाढ़ था पूरा जगह है न मतलब गाँव गाँव घर में खेत खलिहान में सारा ज् मतलब डूब गया था तो हम लोग है न गाँव से बचने के लिए न हम लोग पूर्णियाँ ऊपरी इलाके में चले गए थे और सारा चीज का मेडिकल सबका सुविधा है न वहीं पे हुआ था तो दो तीन महीना तो हम लोग बाहर ही रह गए थे फिर धीरे धीरे घर आए तो फिर ई क्या कहते हैं जग बाढ़ से बचने के लिए तो जगह जगह कैंप लगाया गया था तो कि कैंप लगाया गया था नाव का सुविधा था बो नाव बोट का सुविधा था वो सबसे है न हम लोग को है न पकड़ पकड़ के हैं न निकाला गया था बाढ़ इलाके से पानी इतना भर गया था इतना बहुत ज़्यादा पुल भी टूट गया था बांध टूट गया था बहुत का मवेशी डूब गया घर डूब गया गए हम लोग तो है न सरकारी सुविधा था मतलब है न ऊपर से हेलिकाॅप्टर से अनाज दिया जाता था फिर बोट से हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पूर्णियाँ ले जाया गया वहाँ कैंप लगा हुआ था वहीं पे रहने खाने का सब चीज का व्यवस्था था हाँ बहुत जान माल का क्षति हुआ हम लोग जो फसल सब लगाए थे ना वो भी डूब गया घर जो था वो भी हम लोग का डूब गया घर का सारा सामान जो है ना वो सड़ गया गल गया बहुत जगह तो है न ये हम लोग जो पैसा ले कर जो है न बोट सब पर जो चढ़े थे भाड़ा भी बहुत लेता था प्लस है ना बहुत का तो जेवर भी पैसा भी रुपैया भी छीन लेता था और है ना पार भी नहीं कराता था बहुत का बच्चा डूब गया था कुछ का परिवार यहाँ कुछ बहुत लोग बेघर हो गया था वो दृश्य आज भी याद करते हैं ना तो है ना बहुत दुःख का दुःख का अनुभव होता है बहुत क्षति हुआ था बहुत हाँ मिला था सरकार की तरफ से तो बहुत हेल्प मिला था बर्तन मिला था खाने का सामान मिला था बहुत चीज मिलता है जैसे गाँव घर में जो सब मिलना चाहिए वो सब सबको खाने ऊने का पैकेट ओकेट कपड़ा ओपड़ा सब कुछ हम लोग को है ना सरकार के तरफ से बहुत बढ़ियाँ सुविधा दिया गया था

हाँ सब क्षति सब क्षतिग्रस्त हो गया था हाँ बाढ़ में तो है न हम लोग रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे जब बाढ़ खतम हुआ तब हम लोग आए जब तक में आए तो हम लोग को घर को सही करने में भी बहुत टाइम हो गया था उस गाँव में बाढ़ के बाद जो हम लोग घर आए फिर बहुत बीमारी भी फैल गया था किसी को उल्टी किसी को दस्त हैजा सब फैल गया था एकदम पूरे सरकार तब है न बचाने के लिए ढेरी कितना सब दवाई का सब छिड़काव उड़काव किया था तो है ना बीमारी भी इतना फैल गया था कि हम लोग तो है ना कब बाढ़ हुआ है तो हम लोग का तो जो उसका क्षति तो अभी तक हम लोग भी भरपाई अभी तक मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ है बहुत जगह पुल जो टूटा हुआ है वो अभी तक बना हुआ भी नहीं है धीरे धीरे सरकार इस पर काम कर रहा है